ہیلو السلام علیکم کیا میں آن لائن اسٹور کے کسٹمر سپورٹ سے بات کر رہا ہوں میں نے حال ہی میں آپ کے ویب سائٹ سے ایک نیا ڈیجیٹل کیمرہ آڈر کیا ہے لیکن مجھے اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ اس کیمرے کے ساتھ وارنٹی کوریج شامل ہے یا نہیں میرا آڈر نمبر ہے او آر ڈی ایٹ نائن ٹو ون تھری فور اور کیمرے کا ماڈل ہے کینون ای او ایس مارک یہ میں نے تین دن پہلے آڈر کیا تھا برائے مہربانی مجھے اطلاع کیجیے